जय झूलेलाल साईं ओला गाॾी वारो तव्हां मूंखे चार गाॾियूं खपनि जबलपुर जे वास्ते मुंहिंजा महिमान था अचनि पिया जबलपुर मां घर में शादी आहे ॿचिड़े जी उन ई ख़ुशीअ में तव्हां खे बि साईं लख लख वाधायूं हुजेव मूंखे चार गाॾियूं अहिड़ियूं खपेव जंहिंमें महिमान कंफर्टेबल थी करे मुंहिंजा आराम सां कोई तकलीफ़ु न थिए उन्हनि खे अचनि ऐं डाईवर अहिड़ा मोकिलिजो की असां जा महिमान जाते बि गाॾी रोकराइसि कुझु पाणी पीअणो आहे या कुझु खाइणो आहे कुझु नास्तो करिणो आहे त उन खे नास्तो बास्तो कराइनि ऐं उन्हनि खां पैसा न वठनि डाईवर खे तव्हां चइजो की डाईवर पाण पैसा उन्हनि खे भरींदा ऐं जेको बि हूंदो मां उन्हनि खे ॾींदोमानि हिननि खे तव्हां जबलपुर मां गोपाल रोड जे पासे में ॿाहत्तरी नंबर मकान अथव सतनाम साखी जे पासे में उतां तव्हां खे हिन महिमाननि खे खणणो अथव ऐं उन्हनि खे वठी करे कटनी अचिणो अथव तव्हां खे ऐं कटनीअ जी बि एड्रेस ॿुधायांव थो तव्हां खे होसेंबोर कॉलोनी गुरू नानक दरॿार अथव उते उन खे छॾिणो अथव ऐं मूंखे इहो ॿुधायो पि पैसा तव्हां घणा वठंदव हाणे वीह हज़ार ॾाढा वॾा थी वेंदा ॿटीह टेटीह सवें में त कम थी वेंदा आहिनि साईं तव्हां जे कुझु चओ जेको तव्हां चओ साईं भलि ॾिसो इएं कयो तव्हां सभनीनि खे वठी अचो तव्हां हुननि महिमाननि खे पोइ जेको बि हूंदो असां हिते सम्झी पवंदासीं पाण में आहे घर जी ॻाल्हि साईं ॿचिड़े जी शादी आहे तव्हां बि इनवाईत आहियो तव्हां खे बि रहणो अथव बिलकुलु सभिनी में तेल ॿुकीअ में लाॾनि में साठनि में हर कम में तव्हां खे बि रहणो आहे साईं अ पाण में जुड़ियलु आहियूं हिकु समाज जा आहियूं त सभिनीनि सां रही करे हलिणो आहे जेको बि हूंदो त सम्झी पवंदासीं भाई महिमाननि खे दिलि सां तव्हां वठी अचो ख़ुशीअ सां वठी अचो बिलकुलु जीअं महिमान तव्हां जी तारीफ़ त करनि करनि बिलकुलु असांजे घरु अचनि था त इहो चवनि मूंखे भाई गाॾी जेकी मोकिली हुए शान सां आहियूं मस्तु नास्तो पाणी सभु करायुनि ऐं दिलि सां तव्हांजो नालो गुणुगानु करनि बसि चओ जय झूलेलाल साईं